جی ہاں میں مستقبل میں مختلف سلائی اور بنائی کی ٹیکنیک سیکھے کا شوق رکھتی ہوں زیادہ ٹیکنالوجی اور فونوں کی دنیا میں روز بروز نئی اور منفرد ٹیکنیک سامنے آ رہیں ہیں جو سلائی اور بنائی کو ایک نئے انداز میں پیش کرتی ہے سب سے پہلے میں مشین کڑھائی کی ٹیکنیک سیکھنا چاہوں گی یہ ٹیکنیک نہ صرف وقت کی بچت کرتی ہے بلکہ کپڑوں پر خوبصورت اور پیچیدہ ڈیزائن بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ پیچ ورک کی ٹیکنیک بھی میرے لیے بہت دلچسپ ہے پیچ ورک میں مختلف رنگوں اور تر طرزوں کے کپڑوں کے ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک نیا اوہ خوبصورت پیٹرن بنایا جاتا ہے